کرکٹ کا کھیل کھیلنا اور دیکھنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور خاص کر جب ہندوستان اور پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو اس کو دیکھنے میں بہت لطف حاصل ہوتا ہے جس میں خاص کر ہندوستانی بلے بازک ہندوستانی کھلاڑیوں کی بلے بازی دیکھنے میں بہت زیادہ لطف حاصل ہوتا ہے اور جس میں زیادہ تر یقیناً جو جیت ہوتی ہے ہندوستان کی ٹیم کی ہی ہوتی ہے